ہلو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی ہلو ہیلو آواز نہیں آ رہی آپ کی جی اب آئی جی ہاں میں ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہوں

جی آو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی کہاں گھومنا چاہتے ہیں آپ دہلی کے ٹیمپلس لوٹس ٹیمپل ہے اکشردھام ٹیمپل ہے ٹیمپلس ہے آپ ہاں بالکل آپ مجھے بتا دیجیے کب جانا ہے اچھا ہاں ہاں بالکل ہم آپ کو اویلیبل کروا دیں گے اس کا خرچہ آئے گا آپ کا تین سو روپئے

جی بالکل جب ہم مناسب خرچہ لیں گے تو ہمارے یہاں آپ جیسے لوگ بھی آئیں گے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے گروپ میں ہاں تو آپ اس میں بھی آپ کو جس بھی آپ کو جیسے اچھا لگ رہا ہے آپ ویسے ہی گھوم سکتے ہیں ہاں وہ بھی مل جائے گی ہم ہر طرح کی کاریں اور کیبس اویلیبل کراتے ہیں دس جی نوٹ کر لیجیے نمبر جی جی بالکل وٹسپ کر دیں گے آپ کو اور آپ کو ہاں جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل لگے جیسے آپ کو صحیح لگے آپ مجھے پیمینٹ کرتے ہیں اور آپ مجھ بتا دیجیے گا آپ کو کب جانا ہے تو میں آپ کو نمبر ابھی سینڈ کر دیتی ہوں وٹسپ پہ تو آپ چلے جائیے گا ٹھیک ہے